मारज जिन्दगी दे बिच्च अचीवमैंटां गै अचीवमैंटां होंदियां नै में बचपन कोला लेइयै न कुसै दा दुख नी दिक्खी सकदा ते में इस आस्तै ओ जिस स्कूल पढ़दा हा ते मेरी क्लास बिच्च जेह्के गरीब बच्चे हे उनें ई केईं बारी पनिशमैंट दे तौर पर जुर्माना होंदा हा ते उन्दे कोल जदूं पैसे नेईं होंदे ते में उंदा जु्र्माना भरी ओड़दा हा मीं बड़ा मज़ा आंदा हा केइयें दी फीस देनी होंदी उंदी फीस देई ओड़नी केिइयें बर्दी नी होंदी बर्दी लेई देनी ते एह् बचपन बिच में करदा रेहां ते गरीब हरीजन बच्चें कन्नै दोस्ती पांदा रेहां मीं बड़ा गै लुतफ आंदा रेहा ते अग्गै जोआनी च फिर जदूं कालेज़ लाईफ पढ़दे हे ते उत्थै माराज डवेटां होनियां डवेटें च हिस्सा लैना ते ओह्दे च बी शैल नम्बर लैने इक बारी पाकिस्तान ते हिन्दोस्तान दे उप्पर बैह्स होई ते इन्दे च चंग्गा मुल्ख कोन ऐ ते उत्थै फ्ही में अच्छे नम्बर लेइयै फस्ट आया ते इयां गै फिर होर अग्गै जेल्लै शादी दे बाद दाज़ दी गल्ल चली ते मैं आक्खेआ में दाज़ नी लैना ते ओह्दी बड़ी शाबाशी मिली मुड़े ने बगैर दाज़ै ब्याह् कीता ते जेह्ड़ा बी दाज़ मेरे सौह्रियें मेरा बनाए दा हा में आक्खेआ मेरी साली देई ओड़ो ओह् सौह्रे सुसराल ओह्ले बड़े खुश होेए ओह्दे बाद अग्गै फिर अपनी घरेलू लाईफ चली ते स्हानू रब्ब ने कार बी दित्ती ते जदूं बी साढ़े चौक उप्पर साढ़ी दकान ही ते जदूं बी कोई सांभनी जां अग्गें पिच्छें कोई ऐक्सिडैंट होना चुक्कियै लेई जाना फटा फट लेई जाना हस्पताल लेई जाना ते उंदी उनेंगी मरीजें जख्मियें गी हस्पताल पजाना इयां म्हीनें च कोई चाली पंजाह् अक्सिडैंट सोशल बरकरी करदे में जम्मू हस्पताल च डाक्टर खड़े होई जेंदे रेह् जदूं में जंदा रेहा ते सारे कोला बड्डी अचीवमैंट मेरी एह् ऐ के में बच्चे अच्चे पढ़ाए उनेंगी अपना अच्छा रैह्न सैह्न दित्ता अच्छे बड्डे स्कूल जम्मू पढ़ाए ते ओह्दे च उनेंगी अस अपने कालज शड्डन जंदे रेह् आं ते ओह्दे च मेरे बच्चे जेह्ड़े मेरी बेटी खास करियै प्रफैसर बनी गेई युनिवर्सिटी बिच इकनामिक्स दी ओह् बड़ी बड्डी अचीवमैंट होई ते इयां गै फिर अपने मां प्यो दी सेवा अपने पूरे परिवार दी देख रेख करनी ते सारें दा देख रेख करनी ते एह बड़ा नन्द लुत्फ आंदा ई मिगी जिन्दगी च बड़ा आया की में अपने परिवार लेई पूरा फर्ज निभाया ते अग्गै बी निभांदा रौह्गा पूरा एह्दे पर मिगी बड़ा पराऊड ऐ ते पराऊड़ फील करना